جی ایک بار جو ہے میں نے ایک ٹارچ منگوایا تھا جس حساب سے فلپ کارٹ پہ لکھا ہوا تھا فلپ کارٹ کے ذریعے سے منگایا تھا تو جس حساب سے اس ٹارچ کی تعریف کی گئی تھی آ جو فائدہ بتلایا گیا تھا لیکن جب منگوایا تو ٹارچ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اس کے مطابق نہیں تھا ٹھیک ہے اس کی روشنی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بہت دور تک روشنی جائے گی لیکن اتنی دور کی روشنی نہیں تھی بہت دقت ہو گئی ہ اور بہت دن تک میں استعمال بھی اسے نہیں کر پایا جس امید کے ساتھ جو ہے میں نے اس ٹارچ کو منگوایا تھا وہ ٹارچ اس امید پہ نہیں اتری پیسہ بھی زیادہ لگ گیا اور جس حساب سے میں نے چاہا تھا کہ جیسا ٹارچ ہونا چاہیے ویسا ٹارچ نہیں تھا اس فلپ کارٹ کے ذریعے سے مجھے یہ تھوڑا سا غلط لگا